हिकु किताबु खे मां पूरो करण में कुझु ॾहनि ॾींहनि खां हिकु महीने जो टाइम वठंदी आहियां मूंखे लॻंदो आहे एतिरो टाइम छो जो मां पढ़ण जी जाम शौंक़ीनि आहियां पर जीअं टाइम मिलंदो आहे उन हिसाबु सां ई पढ़ण थी सघंदो आह् छो जो कीअं आहे की घर परिवार आहे त हुन हिसाबु सां ॿार बच्चा आहिनि नौकिरी आहे त हुन हिसाबु सां जेतिरो टाइम मूंखे मिलंदो आहे मां ओतिरो टाइम पढ़ण में बिताईंदी आहियां ही़अ कुझु कोन्हे की मूंखे हिकु ॾींहं में पूरो करिणो आहे पढ़ी कोई किताबु या ॿ ॾींहं ॿ में लेकिन कोई किताबु अगरि जाम इंटरस्टिंग आहे त थी थो सघे हुन खे मां जाम घटि ॾींहनि में बि पूरो करे थी सघां मुंहिंजो कोई इहे टारगेट कोन्हे की मां ऐवरी मंथ एतिरा किताब पुरो कंदमि मूंखे टारगेट बेस्ड मुंहिंजो रीडिंग जो कोई शड्यूल कोन्हे